हँ हँ हँ केना लेबै हँ हँ छै कतेक तकमे कहू पाँच लाखमे हँ लेबै तऽ भऽ जेतै कम भऽ जायत थोड़े बहुत कम भऽ जायत लेबै तऽ भऽ जेतै भऽ जेतै दऽ देब थोड़े बहुत कम कऽ के दऽ देब हँ हँ हँ हँ हँ छै कागज कागज छै लेबै तऽ भऽ जेतै दऽ देब

अहाँ कहिआ लेबै अयबै हँ तऽ आबि जायब आयब मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुरमे एखन चलि रहल छै हँ आओरो छै अहाँ अयबै तखन ने देखबै फोन पर नहि होयत अहाँ अयबै तहन देखबै तखने होयत गाड़ीके रङ्गके छै

ठीक छै तऽ आबि जायब काल्हि अहाँ आबि रहल छी हँ तऽ आबि जायब कखन तकले अयबै हँ तऽ आबि जायब तब मिल जायत देखबै ठीक छै तऽ आबि जायब काल्हि